बे ओनसोल भेटेरिनेरि ड'क्टरफोरनि सायाव बुङोब्ला दङ बे ओनसोलाव भेटेरिनेरि ड'क्टरफोर दङ बिसोरो जुनारफोरनि सायाव औ बेराम गैयि साधारन मुवाफोर बाहायनो थिनो जेरै बेफोरनि सायाव बा बेफोरनि गोजानाव बेमार जिब जुनारनि बेमारनि सायाव गोजानाव थानो थाखाय खावलायो बे गोजानाव थानायनि राहायानो जाबाय हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनाय बा गलानिफ्राय लाबोनाय ओइ ना बेदर जानायफोरखौ जेरैहाय फिसिनाय न'आव फिसिनाय अमा बेफोरनो बै जानायनि

खालाय बा बे जों बाजारनिफ्राय लाबोनानै जाफैनाय खालाय दैफोनफोरखौ दाहो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो खिथायो होनायनि बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो खिथायो आरो जिब जुनारनि रां खरसा होननानै बुङोब्ला मासे जुनाराव जोङो जेसेबांखिनि बेखौ फाननानै बा रां मोनो बेनि बाजि पारसेन्टआनो खरसा जायो होननानै आं बुङो मानो होनोब्ला ओरैनोथ' दानि बाजाराव मिन्थिखायो गासैबो मुवाफ्रानो दामा बा बेसेना बारायजोब्बाय बिनि थाखायनो जिब जुनार फिसियोब्लाबो फिफ्टि पारसेन्टआनो खरसा जायो बेमार आजाराबो गोदोनिफोर बायदि नंलिया दानि जुगाव बेमार आजाराबो थाब थाबैनो जायो आबहावानि सायाव बा थासारिनि सायावबो जायो बिनिथाखायनो बै जेब्ला बेमार जायो बेमार आजार जायो अब्ला बेखौ जोङो भेटेरिनेरि ड'क्टरफोरनि राहा लानांगौ जायो आरो बिसोरखौ बिसोरनि जेब्ला जों राहा लायो अब्ला खरसा जायो बिनि थाखायनो जिब जुनारखौ जोङो फिसिनानै जेब्ला बा बेखौ फाननानै रां मोनो बिनि बाजि पारसेन्टआनो खहा जाग्रोयो